مشرکی دہلی ضلعے میں مقامی حکومت اور سیاسی ڈھانچے بہت بہت بہترین ہیں جو کہ اس کا حکومتی ڈھانچہ عموماً شہری انتخابات کے ذریعے منتخب میئر اور مشورہ پر ہوتا ہے سیاسی طور پر یہ زمین ڈھلتے ہوئے مدھرم سیاسی جماعتوں کی مرکز ہے یہاں کے جو ودھایک ہیں ان کا نام ابھے ورما ہے جو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے الیکٹریٹ ہوئے ہیں یہ بہت ہی اچّھے انسان ہیں انہوں نے ہمارے چھیتر میں بہت سارے کام کئے ہیں مثلاً ایجوکیشن کے لائن میں سڑک کے نرمان میں اور بھی بہت سارے کام ہیں جو یہ ہمارے چھیتر میں کر رہے ہیں